अ हेल्ल' औ खानाय सिनो औ ए सिनजागोन सिननाया ओरैनो ओरैनो अ अ ओरैनोथ' सिनामोन ओमफ्राय नोंहा उसुबिदाबालाय माबा मोनसे खालामजायो

औ औ औ औ ए ओरैनोथ' दायो आङो सासेयाव माबा बाजि खरि लायो फन्सास थाखा औ ओमफ्राय औ

औ खमथ' जानाय नङादांलै आदै माने जेनेबा नाय नोंसा सानै साथामनि थाखायनो जेनेबा आंहाथ' दखान दंखायो नालाय ओमफ्राय जेनेबा दा दखानाव जबाथ' आंथ' रेस्टखौनो मोना नोंसोरथ' मिथिखायो बेनिफ्राय माबा मोनसे इनकेस माबाफोर फ्रब्लेम जादोंबा बिदियावसो सिनहैयो आरो आङो ओमफ्राय दा नोंसोर सानै साथाम सिननायनि गेजेरावनो जुदि आरो आं दखानखौ सानसे गोजो बन्द' खालामनांगौब्ला नङा होमबा बिनिफ्राय आरो नोंसोरनाव थांनांगौ ओमफ्राय आरो इथिंजाय थाव खरसा मा खरसा थायोना ओंखायनो खम खालामा आरो ओमफ्राय औ औ दारिजों खानायजों सिनोब्ला आसि थाखा लायो

औ औ औ औ औ ओ लाबोफाजायो बेखौ लाबोबा ओमफ्राय बे नोंसोरनि खानाय दारि सिननायजोंनो माबा जागोन आरो बे दामफ्रा बेजों मिलायहैनांगोन आरो जेनेबा दस थाखा लायो बिस थाखा लायो खालार फुननायखोथ' आङो फैसा लाया बारु नोंनिफ्राय माबाबाय आरो जेनेबा नोंसोर बायनायनि फैसाखौल' होबानो जाबाय आरो अ अ दे गाबोन गाबोन थांनिसै होमबा ने औ गाबोन अ औ दे दे जागोन दे होमबालाय दे सारिथानि उनाव थांगासिनो दै अ औ सारिथानि उनाव रेदि जाना थाबानो जाबाय औ औ औ औ औ जागोन दे जागोन दे

औ औ दे जागोन दे जागोन दे

औ औ जागोन दे जागोन दे औ दे